मध्य प्रदेश में बहुत से मुख्य सामाजिक और सांस्कृतिक समूदाय हैं और उसे अपने राज्य की संपत्ति विविधा में अनेकों योगदान करते हैंगे जैसे आदिवासी लोग में गोंड भील मेघा सहरिया कोरकू और अनुसूचित जाति में चमार वाल्मीकि धोबी पासी अन्य पिछड़ा वर्ग में यादव कुर्मी कुशवाहा तेली लोधी और सवर्ण में ब्राह्मण राजपूत बनिया क्षत्रीय जैसी अनेकों जातियाँ होती हैगी वर्ग में जैसे ज़मींदार उच्च वर्ग में ज़मींदार व्यापारी सरकारी अधिकारी मध्य प्र वर्ग में शिक्षक डॉक्टर इंजीनियर और निम्न वर्ग में किसान मज़दूर और गरीब लोग होते हैं अब जातियों का देखें तो हिंद जातियाँ हिंदी भाषा बोलने वाले पचासी से सता सी पर्सेंट लोग होते हैं बंगाली बोलने वाले चार पर्सेंट लोग मिलेंगे और मराठी बोलने वाले दो से तीन पर्शेंट मिलेंगे अन्य भाषा हो सात से आठ पर्सेंट बोली जाती हैगी यहाँ हिन्दू धर्म नब्बे पर्सेंट बोल सकते हेंगे मुस्लिम को आठ पर्सेंट और अन्य दो पर्सेंट हो सकता है यहाँ अनेक अनेकों कलाएँ होती हैं जैसे समूह कि अपनी कला और शिल्प परंपराओं जैसे गोंड कला भील चित्रकार और चंदेरी बुनाई वीमेन समूह त्यौहार उन मेलों को मानते हैं जैसे कि होली दीपावली ईद और रमज़ान यहाँ प्रत्येक समूह की अपनी विशिष्ट संगीतों नर्तर्कों परंपराएँ होती हैं जैसे भजन गरबा और और कथक समूहों में की अपनी भाषाओं और साहित्य परंपराओं परंपराएँ भी होती हैं जैसे कि हिंदी बंगाली मराठी इंग और अनेक एसी बहुत सी सिंधी वगैरह बहुत सी भाषाएँ होती हैं प्रत्येक समूह का अपना पारंपरिक भोजन होता है जैसे दाल बाटी चूरमा पोहा बिरयानी मध्य प्रदेश में विभिन्न सामाजिक साँस्कृतिक समूहों की विविधताएँ राज्य की समृद्धि और संस्कार विरासत का आधार हैं यहाँ समूहों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और सहयोग राज्य के सांस्कृतिक गतिशीलता और बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं